मां हिक दफ़ो रिलायंस मॉल मां ॿेॿी हिमालय जो पाउडर वर्तो मां इहो पाउडर वापिरियो मां रोज़ु मुंहिंजे ॿार खे इहो पाउडर लॻाईंदी आहियां ऐं इहो पाउडर मूंखे इलाही वणियो छो त उन खे लॻाइण सां कोई नुक़सान जहिड़ो लॻे नथो त हाणे मां इहो ई पाउडर रिलायंस मॉल मां ई वठंदसि छो त उन जो सभु माल सुठो ईंदो आहे त हाणे खां मां पंहिंजो सभु माल उन खां ई वठंदसि